जेन्ना आमच्या गांवान डिबेट जाता तेन्ना सगळे लोक उलोवपाक फुडें सरता जावं तीं धाकटीं भुरगीं आसूं जावं व्होडले जाण्टे तशेंच आमच्या गांवान नाटकां करपी नाटकां बरोवपी आनी नाटकां बसोवपी खूब जाण फुडें सरता आनी ह्याच माध्यमांतल्यान लोक उलोवपाक फुडें सरतात तशेंच आमच्या गांवान सगळ्या एका एका जाग्यांचेर लोकांची धाकटी धाकटी सभा कशी भरता जितुंतल्यान ते आपल्या आपलें मन मोकळें करून उलोवपाक शकता जावं तीं बायलां आसूं जावं ते झा जाण्टे